आङो आन्दैनिफ्रायनो बेबायदि माबा मोनसे खामानि मावनाय एबा बहाबा थांनाय जिखुनु जाय माबा मोनसे थिरांथा लायोबा आङो बांसिन आंनि आइ आरो आबानाव सोंनानै लानाय जायो बिसोर जे थिनो बेखौनो आं मावो बांसिनानो आं जेब्ला क्लास तेन तेन पास आउट जादों अब्ला आङो बिसिनाव सोंदों आं बबे कलेजआव हाबनो ओमफाय मा लानो आं साइन्स लानोना आर्टस लानो बेबायदिनो बिसिनाव आं सोंग्रोदों सोंनानै बिसोर बुंबाय नों साइन्स हायाबा आर्टस खौनो लादो बेबायदि बुंबाय आमफ्राय आंथ' एसे मेथस आव एसे विकमोन नालाय बेखायनो आङो आर्टस लाबाय ओमफ्राय आर्टस लानानै आङो तेन पास नि उनाय आङो इउ एन एकाडेमि क'क्राझाराव आर्टस लानानै फरायबाय बेबायदिनो आङो तु थाउजेन्ड नाइनटिनाव आह पि इउ खौ पास खालामबाय पि इउ पास जाखांनायनि उनाव आङो बिदिनो सोंबाय आयबार अबे कलेजआव लानो मा माजर लानो बेफोरखौ सोंबाय आङो बेयाव सोंनानै आङो ससिवलजि मेजर लानाय जाबाय बेयाव लानानै आङो ससिअलजि मेजरखौ आं गभर्नमेन्ट गभ्त कलेज आव लानाय जादों बेनिफ्राय आङो ग्रेजुवेट जाबाय पास आउट जाखांनायनि उनावबो आङो सोंबाय आङो मास्टार डिग्रि फरायनो ना फराया बेखौ आङो आंनि आइ आरो आबानावनो सोंनाय जाबाय बिसोरबो सानबाय आरो ना जेनबा मास्टार डिग्रि लानाया साबसिन ना माबा मोनसे कर्स लानाया साबसिन आमफाइथ' आङो होनबाय आबा आं स्टेनग्राफि कर्स लानोसै नामा बेनि मेल्ला जोब सौफैयो जब जाबाय थायो बेबायदि होनबायना आङो होब्ला बिसोरो बुंबाय नों जेनबा नों बेखो मोजांसिन मोनदोंबा नों बेखौनो लादो बेनो सर्ट काट जेनबा स्टेनग्राफियाथ' मेल्ला स्टेनग्राफिनि मेल्ला जब फैबाय थायो आरो आंखायनो आङो स्टेनग्राफि लागासिनो दं आरो दा आङो बेबायदिनो आङो आन्दैनिफ्रायनो आं माबा मोनसे खामानि मावनो लायोबा आइ आरो आबा आं बिसिनाव सोंथारो बिसिनि बिथोन बायदियैसो आं खामानिफोरखौ मावो बेनोसै